دلّی ہندوستان کا دل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شہر اپنی تہذیبی روح ثقافتی رنگا رنگی اور تاریخی کردار کے اعتبار سے ایک چھوٹا ہندوستان ہے دلّی کلچرل کے فروغ میں اردو نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے اور آج بھی یہ زبان اس کی ادبی ادبی و تہذیبی شناخت کا ایک اہم وسیلہ ہے اور دلّی کے مغلئی خنوں کی کا بھی ایک الگ دلچسپی ہے اور دلّی کے تہذیب کے اور بھی کئی عناصر ہیں